बगीचे में जिससे हमारे के यहाँ अमरुद का पेड़ लगा हुआ है ढेर सारा पेड़ लगा हुआ है उसको हम जैसे देखभाल करते हैं एक गोला गोला बनाके उसमें बना के उसको पानी देना और खाद वगैरह देना उसको नियमपूर्वक उसकी देखभाल करना उसकी कटाई करना छटाई करना और फल पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा पेड़ फिर उसके बाद हम पेड़ का उपयोग करेंगे फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होने पे हमें वो फल देगा उसकी अच्छी से देखभाल करेंगे जैसे कि पानी देना पानी हमें उसको डेली सुबह सुबह पानी देना शाम को पानी देना और बगीचे में जो है घास वगैरह उसकी गंदगी को साफ करना अच्छे से उसकी देखभाल करना और बगीचे में जो है अपनी आवश्यकता अनुसार उसको जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं उसकी रख रखाव करना जैसे दवा छिड़कना और कोई कीटनाशक कीड़े लग जाए किसी पेड़ में या तो फल में तो उसको देखभाल कर सकते हैं ओ फल का उपयोग हम जब बड़ा हो जाएगा तो वह हमें पड़ फल देगा और जब कहीं हम बाहर चले जाते हैं तो उस पेड़ को कैसे देखभाल किया जाए तो या तो कोई है घर में जैसे बगल में तो उसको सेह देंगे कि ऐसे करिए नहीं तो उस अनुपात में मतलब गढ्ढा बनाके उसको पानी देंगे कि अपना वो आ के अपना आ के वो सुख ना पाए पेड़ जैसे कि अमरुद का पेड़ हुआ तो उसको हम पानी इस तरीके से दे दें कि हम चार पाँच दिन अगर घर से बाहर नहीं है तो भी वो ऐसे ही रहे फिर आके उसको हम देखेंगे तो वो वैसा ही रहता है हम अच्छे से देखभाल करते हैं पेड़ ये के लिए और उसकी फिर आएँगे तो जो गंदे वगैरह हो जाएँगे बाहर से तो वो उसको साफ करेंगे देखेंगे कुछ पेड़ मेरा वो हो रहा है तो उसको पानी उनी देंगे पानी देंगे जल में वो करेंगे जल देंगे और उसकी कटाई छटाई और उसकी देखभाल नियमपूर्वक अपने बगीचे के देखेंगे सुबह शाम क्या उसमें कोई खराबी तो नहीं हो रही है उसमें क्या अपने हमने क्या गलतियाँ कियाँ हैं की हैं उसको नहीं आ रहा है तो हम बगल से ही दूँ कोई अगर बगीचा लगाए तो उसमें उससे पूछेंगे कि ये पेड़ जो है ऐसे कर रहा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं तो हमको उसकी तकनीक बताएगा कि हाँ इस तरिके से आप करिए फिर उसके बाद आप ऐसे सही हो जाएगा पेड़ पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी पेड़ है हमारे जैसे वो हवा देता है वो छाया देता है पेड़ इसलिए हमको लगाना चाहिए पेड़ हम उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए पेड़ की जो पेड़ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पेड़ हम अगर दस पेड़ लगाते हैं तो उससे शुद्ध हवा मिलेगी हमारे घर के जो बगीचे में हैं उसमें कई जैसे आम का अमरुद का नींबू का और नींबू का और जैसे अनार का पेड़ अभी हम लगा सकते है छोटे छोटे ऐसे पौधे हैं जो घर के उपयोगी में भी आ सकते हैं और मार्केट में भी बेच सकते हैं घर बना है उसके पीछे हमने बगीचा बनाया है उसकी हम देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं उसकी देख रेख भी अच्छी तरिके से हम करते हैं उसमें फल में जो कीड़े लग जाते हैं तो उससे हम बजार से जाते हैं कीड़े वाली दवा लाते हैं उसको रखरखाव छिड़काव करते हैं कि हमारा फल सुरक्षित रहे सुरक्षित होकर जब वो अच्छे से तैयार होगा तो हम लोग खाएँगे ज़्यादा होगा तो हम मार्केट में भी बेचते हैं बगीचे को और उसकी देखभाल करके अच्छे से बगीचे में उसकी देख रेख करते है हमारे बगीचे में बच्चे खेलते हैं झूला भी लगा हुआ अब उसकी पेड़ को हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं छुपा हुआ है इसीलिए हमको साफ सफाई बगीचे की करनी चाहिए